बे मेथाइ रोजाबनायाव गोसोखांजाथाव सान एबा गोब्राब जेंनाजों मोजा मोगि जानायनि समाव आं मोनसे समखौ गोसोखाङो जेब्ला आं

जि थाखोआव फरायो अब्ला जों गामिनि बैसागु बैसागुनि समाव रोजाबनाय बैसागु देंखो रोजाबनायनि मोनसे प्रग्राम लायोमोन होमब्ला बादायनाय बादायारि बे समाव आङो जेबो माने रिडि गैया गैयिनि समावनो जों गामिनिनो मागोनां आफादगिरि बिथाङा आंखौ थाब गसंनानै आसि दिन्थिनानै बुंनायबायदि जायो बिथांखौ माने बिथाङा आंखौ बैसागु मेथाइ रोजाबनो थिन्दोंमोन आरो गामिनि गिदिर गोलावनि बाथ्रालाय आंबो एसे सन्मान लाखिनानै जेबो प्रिपेरेसन गैयाजासे बा रिडि गैयाजासे आं माने मोनसे बैसागु मेथाइ खन्दोंमोन आरो बै बैसागु मेथाइ खननायाव जानो हागौ आंहा जोबोद गिदिर गोरोन्थिफ्रानो जालांबाय जानो हागौ बेखाय आं जोंनि गामिनिनो मानगोनां आफादगिरि आरो नेहाथारिनिसिम निमाहा बिखादों बै समावनो आङो गावनि लाजिनायखौ दोन्थ'नानै बा गावनि जाथारै गारांखौब्लाबो दोन्थ'नानै आं मोनसे मेथाइ रोजाबदोंमोन बेहाय रोजाबनायावबो जेबो रिडि गैयिनि रोजाबनायावबो गामिनि गासैबो रायजो राजा सुबुंफ्रा माने गिदिर उन्दै गासैबो आंजों लोगोआव थाफानानै माने आंखौ गोसो गुदुं खालामहोदों आरो मेथाइ खननो बेखायनो आंबो जियानो जा होननानै मोनसे मेथाइ खननायाव माने गामिनि मानसिफ्रा गासैबो आंखौ मदद होदों आरो मदद होनायाव बे आंनि खुगानि मेथाइसोमोन रावनिबो केसेट थेसेट बा एलबाम सेलबामफोर कपि खामनाय बा सोमोन्दो लाखिनानै सरजाबफानानै खननाय नङामोन आं खुद हारसिंनो बानायना मेथाइ खन्दोंमोन आरो बै समाव बे मेथाइ खननायाव जानांगौ गथ'फ्राबो गिदिरफ्राबो जोबोद मोजां मोन्दों आंनि मेथाइखौ बिनिफ्राय मोजां मोननायखाय आङो बै समाव फार्स्ट प्राइजखौबो मोननो हादोंमोन आरो बादायलायनायाव बादायलायनायाव आङो बादायलायनायाव आङो फार्स्ट प्राइजखौ मोननो हादोंमोन बेखौनो नुहुरो बे मोगा मोगि गोसोखांजाथाव मेथाइ खननायाव आं बेखौनो नुहुरनानै बेखिनियावनो आङो बेखौ नुहुरदों आरो मोगा मोगि जानाय खौनो